وعلیکم السلام الحمد للہ ہاں جی الحمد للہ سب ٹھیک ہے آپ کے پاس ہاں ہاں اچھا جی جزاک اللہ کیا بولوں آپ کو اچھا جی تو آپ کیا کرو وڑا وڑے کے لیے کیا کرنا ہے وڑا ایک دن پہلے رات میں جو ہے وہ ماش کی دال آتی نا اڑد کی دال بھی بولتے اس کو وہ دال کو لے لو لے کے اچھے سے بھگو کے رکھ دینا اور صبح کے ٹائم پہ کیا کرنا وہ دال کو اچھا گرائنڈ گرائنڈ کر دینا اور گرائنڈ کرنے کے بعد میں جو ہے نا وہ جو نا پیسٹ بن جاتا اچھا چکٹ پیسٹ بن جاتا مطلب اس کے اندر پانی ایڈ نہیں کرنا ویسے گرائنڈ گرائنڈ کر دینا دال کو اس کے بعد جو ہے اس کے اندر سوڈا ڈالنا اور تھوڑا نمک ڈالنا اچھا اس کو کیا بولتے مکس کر دینا مکس کرنے کے بعد میں جو ہے نا ایک ہاتھ کو آئل لگانا لگا کے وہ جو پیسٹ ہے نہیں اس کو ہاتھ پہ رکھ کے ایسا بیچ میں راونڈ ہول کے جیسا بنانا بنا کے گرم گرم تیل میں ڈال کے اس کو فرائی کر دینا اچھے سے چلو وڑا بن گیا اپنا اور رہی بات اڈلی کی تو اڈلی کا روا جو ہے نا آپن رات میںچ بھگا لے کے رکھ دینا ایک دن پہلے اور اس کے ساتھ تھوڑی ماسک کی دال بھگا کے رکھ دینا روے کو آپن گرائنڈ نہیں کرنا ہے وہ ویسے ہی رہتا اور دال جو ہے اس کو گرائنڈ کرنا گرائنڈ کر کے مکس کر کے رکھ دینا صبح میں اس کے اندر تھوڑا سوڈا اور تھوڑا نمک ڈال کے رکھ دینا اور اپنے کو اڈلی کا کوکر جو آتا نا وہ کوکر جو تھال آتی نہیں راؤنڈ راؤنڈ اس کے اندر جو ہے تھوڑا آئلنگ کرکے یہ ڈال کے کوکر میں پانی ڈال کے لگا کے رکھ دینا ایک دس سے پندرہ منٹ کے اندر آپ کی اڈلی ریڈی ہو جاتی

اور رہی بات چٹنی کی تو آپن اپنے حساب سے پیس لے سکتے پھلی کے دانے لے لینا اور ہری مرچی اور لہسن یہ سب چیزوں کو فرائی کر لینا فرائی کرکے گرائنڈر میں ڈال کے پیس دینا اور تھوڑا لاسٹ میں جو ہے املی کا کھٹا ڈالنا اور کوئی چیز ڈال کے اس کو اپنے حساب سے پتلی کرنا ہے تو پتلی پا پھر گاڑھی رکھنا ہے تو گاڑھی رکھ کے اس کو بگھار ڈال دینا آپ اچھا جی کوئی بات نہیں

جی ضرور ان شااللہ آپ آئیے ہمارے گھر پہ ان شااللہ کھلائیں گے ہاں جی ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے اللہ حافظ